हलो जी मैडम हलो हा मैडम आवाज़ु अचे थी हलो हा मैडम आवाज़ु अचे थी हलो मैडम आवाज़ु अचे थी हा जी मैडम

हा अचे थो ॿुधायो अच्छा कहिड़ो बैंक अकाउंट ओपन करिणो अथव मैडम

अच्छा त घणे साल जो अथव तव्हांजो बबू अच्छा त हो तेरहें साल जो अथव त हो माईनर थी वेंदो त अरड़हें सालें खां नंढो आहे त हिनजे करे त हुनसां गॾु तव्हांखे पेरेंट्स जो नालो विझणो पवंदो तॾहिं हो अकाउंट ओपन थींदो त हीअ जॉईंट अकाउंट में तव्हांजो सेविंग अकाउंट ओपन थी सघंदो अथव न ईंदी हा हा कंहिंजो बि हुजे हले तव्हांखे डाक्यूमेंट ॾियणा पवंदा तव्हांजो आधार कार्ड लॻंदोव पेन कार्ड लॻंदव ऐं एड्रेस लाइ एड्रेस प्रूफ लॻंदव ऐं हिनखां सवाइ तव्हांजे बबूअ जो बि आधार कार्ड लॻंदव ऐं फोटो लॻंदव ॿ ॿ फोटो तव्हांजे बबूअ जो ॿ फोटो ऐं जेको बि पेरेंट हुनमें अकाउंट ओपन कंदो उनजा ॿ फोटो इनिशियल डिपोजिट मेम हिकु हज़ारु रुपिया लॻंदव

हा उहो स्कीम में जेके ओपन कंदव त स्कीम में तव्हांखे उहो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन थी वेंदो जेको ॿारनि जे लाइ थींदो आहे जी जी हा हा ब्रांच में न बि ईंदव तॾहिं बि थी वेंदव तव्हां बिना ब्रांच जे हो एप जेके अॼुकल्ह थींदा आहिनि त एप जे थ्रू उनते डारेक्टली कोई माण्हू ईंदव जेको तव्हांखे के वाई सी करे ॾींदो त उन जे थ्रू तव्हांजो अकाउंट ओपन थी सघंदो अथव ज़रूरी न आहे की तव्हां बैंक में अची करे ई अकाउंट ओपन कयो जी जी तव्हां जी जी जेॾीमहिल तव्हां चवंदव तेॾीमहिल असां पंहिंजो माण्हूअ खे मोकिलींदासीं त तव्हांजे घर में अची करे हो तव्हां जी फोटो कढी सॼी के वाई सी करे ॾेई वेंदव ऐं अकाउंट ओपन थी वेंदव जी जी जी ओ जेका बैंक जे कर ईंदा बैंक जो जेको माण्हू ईंदव हो तव्हांखे अकाउंट ओपन करे ॾींदव पर डिपोजिट लाइ तव्हांखे बैंक अचिणो पवंदो बैंक जॾहिं ईंदव तॾहिं तव्हां खे पासबुक ए टी एम कार्ड इहे फेसेलिटी जेके बि आहिनि तव्हांखे मिलंदव आऊं उन टाईम ते ई तव्हांखे अकाउंट नम्बर बि मिलंदव त अकाउंट नम्बर जीअं मिलंदव त तव्हां जेको अकाउंट चालू थी वेंदो उनखां पोइ तव्हां सेविंग में डीपोजिट करे सघंदव हा हा तव्हां ॾिसंदव जेको सम्झो फी वी भरिणी आहे या कुझु बि आहे जंहिंजे लाइ खोलियो था उन लाइ तव्हां स्टार्ट करे था सघो जी

हा त तव्हां सूमरु ॾींहुं माण्हू मोकिलींदा पोइ काम तव्हांजो थी वेंदो ओके थैंक्यू